असां सिंधियुनि में के वर्ड अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॿुधण में बि वणंदा आहिनि दड़िका ॾियण जे बि कमु ईंदा आहिनि धूड़ वञी पाए लख लानत अथई ॿुडी वञी मर ॻण घणा अथई घणो थी ॻाल्हाए कवेलीअ वांगुरु कां कां थी करे कुझु मुहावरा बि आहिनि जहिड़ी करिणी तहिड़ी भरणी जहिड़ो तनु गेरो कांव जा टटा उडामंदे त ॾिठा अथव सियाणो कांउ बि टंगो फासे डुबरे ॾांद खे मच्छर घणा अंधी तन भूंडे में ख़ुशि